बोराइफ्रा धोरोमखौ बांसिन फालियो फालिनाया ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' बारा धोरोमखौ मानिया ना बहाबा बहाबा थांलाबायनोसै बहाबा बहाबा लोंलाबायनोसै लोंला जाला खालायनोसै बहाबा बिमा बिफानाव फैसा बिनोसै जाहैलाबायनोसै लोंहैलाबायनोसै न'आव दाम दुखुर खालामफैनोसै बिमा बिफाखौ ओजों धोरोमा बबेखौ फालिदों बबेखौ फालिया बेफोरखौ सोंनोबो रोंला फैनोसै फैसा बिनोसै आरो थांफिननोसैलाय सेंग्रा दानि सेंग्राफ्रा बारा मोजां नङा गोदोनि बायदि नंला आगोलावहाय बे बोराइ बोराया धोरोममोन बाथौ फुजिनाय माबा फुजिनाय खालामोमोन बेफोरखौ आरो फुजारि दङबा फुजारिफोर खालामना थांनोसै माबानोसै मालाय बेफोरो मोजांमोन आरो दानि सेंग्राफोरा माबायदि सिख्ला नुबा सिख्लाखौ लानानै गारिजों साखोलाहैनोसै बेरायनोसै बेबायदिनो खालामो आरो सेंग्राफ्रा आरो बबेबा हिनजाव गोनाङानो ह माबाखौ मालायनि हौवाखौ लानानै खारनोसै बेबायदिनो खालामो आरो हौवाफ्राबो बेबायदिनो खालामो आरो बे सेंग्राफ्रा दा बांसिनानो बोराया गोदोनि नालाय बेफोरो इसे धोरोमखौ मोजां फालिफैयो मालाय बिमा बिफाफोरा बेसोरो खालामनो थिनबाबो खालामा सेंग्राफ्रा गथ'फ्रा बेबायदिनो बहा बहा थांलाबायोथाय आरो जौफोरखौबो लोंलाबायनोसै सोरबा सिंगोर मा होनो सिगारेत सोबलाबायनोसै सादा जालाबायनोसै शिखर तिखर जालाबायनोसै बहाबा बहाबा आरो सोरबाथ' बबावबा मोजां नङैफ्रा अ खनायाव थांनोसै बबेबा दालां जिङाव थांलाबायनानै बबावबा माबा सोबहैलाबायनोसै गान्जा गुन्जा सोबहैनोसै न'आव दाम दुखुर खालामफैनोसै बिमा बिफाखौ ओजों सैज्य हायाबाथाय रायजानोसै थेवबो बेफोरबायदिखौ सहायखौ खालामनांनोसै रायफैबाबो बिमा बिफाया बेफोरबायदिनो खालामो आरो सेंग्राफ्रा दानि जुगाव दा मोजां नंला बिसोरो गोदोनि बायदि नंला बोराइसाफोरबादि जोंनि दानि जुगाव गोदोनि बोराइफोरबादि नंखाया बे सेंग्राफ्रा आरो मानियाबो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ आरो बाराद्राय फालिया बिसोरो बिमाया होनो इसे माबानानै थां खुलुमनानै थां होननोसै अयद बेफोरबायदिखौ खुलुमो नामा जोंना बे थाबायनायानोसै होननानै बुंनोसै ओमफ्राय दाथ' बहा बहादि थाङो जोंथ' मिथिला बिमाफ्रा बिफाफ्रा बिफाया नंसै ऐ बहाबा थांदों बियो दा बेबा मा खालामहैदों होननानै सौफैबा बुंनोसै ए फैबाय आफा नै बहा थाङामोन ओंखामा उखैबाय बियो होननानै बुंनोसै ना बिमाया खुरनानै होननोसै अ बहाबा लोगोफोरजों सिख्लाफोरखौ लानानै बेरायहैलाबायनानैसो फैनोसै बेबायदिनो खालामो